नै मा मा ना नांगौ नोंनोलाय ए नाया दामा उम मिरगाफ्रा फनचास फिथिख्रिफ्रा थ्रिस मावाफ्राबो थ्रिसआनो नाया दामा आमफ्राय बेसे नांगौ नोंनो आदा किजियाव थ्रिस थ्रिसयै साथि थाखा जागोन ना फिसाया दामा उम उम दे दे लांनो हागोन आमफ्रायलाय माथो नांबावगौ ओं ओं मा मा ना नांबावगौ ए दे दे दे आमफ्रायलाय आमफ्राय मा मा ना नांबावगौ ए होमबालाय नायालाय दं मा मे माबा मेरगाबो ना कमल मागुर सिंगि बोथिया थुरि बिदिनो बायदि बायदि अनेग ना दं नायालाय उम उम दं दामफ्राबो बुरजा बुरजा नायाबो दं दे लांनो हागोन जायखि जाया आदा किजिबा एसे उम ओं दे दे दे लांनो हागोन दे ए दे दे होमबालाय